हम हिंदी भाषा के बा बारे में बताना चाहते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है जिस भाषा को हम अच्छी तरह से समझते हैं लिखते हैं और पढ़ते हैं पर अन्य भाषा जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं थोड़ा संदेह रहता है कि मैं सही समझ रहा हूँ सही बोल रहा हूँ अथवा नहीं तो ऐसा इसके उपरान्त हिंदी भाषा हमें बहुत अच्छी लगती है और जिसके भाषा के विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं पढ़ते हैं और लिखते भी हैं और राष्ट्रीय भाषा भी है